ہندوستان میں الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں جیسے ہندو مسلم سکھ عیسائی جین ان سب کا رہنے کا پوجا کرنے کا کھانے کا سب کچھ طریقے الگ ہوتے ہیں جیسے ہندو مندر میں پوجا کرتے ہیں اور مسلم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور سکھ گوردوارے میں اور جین جین مندر میں تو اس حساب سے تمام ثقافتوں سے ہندوستان میں مختلف طریقوں کے لوگ رہتے ہیں